تلنگانہ کے مشہور شخصیات حیدر علی محمد قلی قطب شاہ نظام الملک محبوب علی خاں عثمان علی خاں ملکۂ در شہوار تعلیم سنجو ریڈی اینٹی راما رائے راشیکا ریڈی سلطان صلاح الدین اویسی جیسے نامی شخصیات رہ چکے ہیں